कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने का अनुभव कुछ इस प्रकार रहा है कि कास्ट सर्टिफ़िकेट बनाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमें हमारा बरसों पुराना रिकॉर्ड देना पड़ता है क्योंकि उसके द्वारा ही ई उसी उसके द्वारा ही प्रोसेस आगे बढ़ता हे ए जिसके कारण मतलब वर्क होता है लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हर चीज़ सेम नहीं मिल पाती कुछ कुछ में प्रॉब्लम होती दिक्कत होती है इसलिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है वह भी उन्हीं को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके कने पूरा डेटा नहीं है और अगर जिसके कने पूरा डेटा होता है तो उनके लिए यह चीज़ें आसान हो जाती हैं वह आसानी से अपने बना सकते हैं कोई भी कार्यालय में जाना पड़ता है इसके लिए शा कार्यालय में जाकर तहसील में जाकर आप इसे आसानी से ईज़िली बनवा सकते हें अगर आपके कने पूरे डॉक्यूमेंट है तो और अगर आपके कने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ की कमी है तो फ़िर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी दिक्कत होगी और कभी कभी तो बनता भी नहीं है यह मतलब रद्द हो जाता है कैंसिल हो जाता है इसी के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत मुश्किल होती जिनके कने अगर पूरा डेटा नहीं होता तो